पयलीं आमच्या तेंपाक तेन्ना आमकां खेळ बी कांय मेळनासलोलो आमी किदें करताली तें लेगोरी म्हणजे कट्ट्यांचो एकार एक कट्टी दवरून बॉल धरून मारून आमी खेळटालीं पयलीं मागीर आमी पान काडटालीं पान काडून तें सोडाची गुड्डी आसा सोडाची गुड्डेचेर मारून आमी वडे काडटालीं आनी चूल करतालीं तीन फातर दवरून चुलीचेर मागीर आमी भायर करतालीं भाजतालीं की आनी ती मटकी आहा कुडणी कशी ते कुडणी फोडटाली आनी तेजी तोवो करतालीं आमी ते तव्यान आमी ते करून खेळटालीं लाकडां घालतालीं चुलीन आनी मागीर ती हें शीत वाळपाचें मागीर कट्टेचें घालून तें धापणें दवरून आनी मागीर तें जालें म्हणटकूच मागीर तें पानांचेर सगलें वाडो तहलें खेळ आसलें आमगे तेंपा आतां खेळ येयला भुरग्यांचो आयदनां प्लास्टीकचो खेळ कुंडी तवो हें बी सगळें येयला चेडवांचें चेडवांचें म्हणटा तर खेळ येयला बावले बिवले बावल्यो हे बी तोप बीप तसले खेळ करपाचे रांदपाचे बिनपाचे ल्हान आसतना भुरग्यांनी आनी चेड्यांचे फुटबॉल टॅक्सी जिप्सी तसले खेळ भुरग्यांचे आमच्या चेड्यांचे आनी चेडवांचेय कुशीन येयला ते चेडूं रांदपा शिकता म्हणजे कशें केल्यार कशें जातलें कशें कितें केल्यार जाल्यार आतांचें तेंपाक तशेंच चेड्यांचे ते क्रिकेट खेळोंक वयतात फुटबॉल खेळोंक वयतात मागीर गोठो म्हणून करतात ते भुरगे क्रिस्तान लोकांक हें करूं क्रिसमसाक तेंचो खेळ तसलो आहललो आनी आतां ते भुरग्यांक ते कितें मेळटा तशें आतां भुरगीं डांस करतात खंयच्याय इस्कोलान आनी किदें घेतात कसलो भाग घेतात हें करतात व्हडले जातली मागीर ते मोबायलाचेर पोडटात तो मोबायल घेवन घेतले म्हणल्यार खेळ बी खंय आतांच्या भुरग्यांक पयलींच्या भुरग्यांक आमकां पळोवपाकूच मेळनासलेले किदें जेवपाकूच सारकें मेळना जाल्यार तो खेळ आनी खंय मेळटा आसलेलो आमी तितून मागीर शेतान वयताली आनी न्हंय आसताली ते न्हंयचेर आमी ते हें काडटाली शिपयो सोगल्यो शिपयो हाडटाली ती गुतथाली म्हणून ती माळ म्हण करून आमी गळ्या घालताली आमचे ल्हानपाणी पासून तेन्ना पुर्तिके टायमाचे तेन्ना आनी तेन्ना ते कितें करताली मागीर तो मागीर रेंव हाडटाली तें रेंव हाडून मागीर आमी सगळें ते हितून घालताली न्हंय न्हंयची तो खेळ आसलोलो आमचो पयलींचो आतां सगलें मॉडर्न जाला आतां चेड्यांक आतां धाकट्या भुरग्यां आसतनाच मोबायल घेवन हें करता तो खेळ बी सगळो भायर मारतात तीं ते आमकां नाकात म्हणटा ती मोबायलाचेर उलयतात तेका किदें सांग सांग म्हूण सांग बाबा बटन दाम म्हळ्यार ते दिसतूच खंयचो दामू जाय म्हळ्यार दिसत जाणा तें खंयसर कितें करूंक जाय तें भुरग्यांक कळटा आतांच्या भुरग्यांक चोडवांक जावं चेड्यांक जावं आमचे तेंपार मोबायल खंयचो मोबायल आमी पोस्टमॅनांग वाट पयताली बाबा तो पोस्टमॅन केन्ना येतलो तो लेटर आमकां केन्ना पडटलो तेन्ना आमी वाचताली आमी काळो रडलो म्हणटकूत बाबा कावळो येता रडटा आयज सोयरो येता आमगेर म्हण तसोय आमी हें करतालीं आतां खंय आतां सगलें मोबायलांचेर जालां सगलें आतां बटून मारलो पिक्चराच्यो तिकेट येयल्यो म्हणजे आनी किदें येयलें जेवणाचें येयलें तशें आमचें तें पास तसलें कांयच नासलेलें